जेना राइते भेलै लोक चिड़िऑं उड़ै छै लोक कहै छै चिड़िऑंके लोकके देख केना है रे कोन चिड़िऑं रहै छै उल्लू आबै छै तऽ लोक कहै छै बहुत बढ़ि ऑं उल्लू अयलैया अलग लोक उल्लू तऽ उल्लू लक्ष्मी होइ छै ने लेकिन दर्शन तऽ नहि दऽ सकैत छै कोइ देखै लऽ तऽ नहि सकैत छै ओकरा कि केना देखतियै की लोग बोलि जाइ छै की हेबऽ देखऽ की चिड़िऑं अयलै चिड़िऑं देखै लए तऽ बहुत तरसै छै आदमी कि चिड़िऑं देखतियै लेकिन चिड़िऑं देखै लए नहि ने दै छै जल्दी देखबाक भी चाही देखार देबाक भी चाही कि देखतियै एक दिन केहन बढ़िऑं लागतियै की लागतियै चिड़िऑं देखतियै उल्लुए आबै छै रातिके की अथिये आबि जे चमगादुुरे आबै छै की हाल देखै लोकके कोन जनाबर छै की रातिके उड़ै छै लोक तऽ इहए ने कहै छै जे कि नहि उल्लू आबै छै तऽ हे या चमगादुर चलि आबै छै देखै खातिर कि देखतियै चमगादुरके चमगादुर तऽ देखबे करै छै लोक उल्लू कहै छै लक्ष्मी होइ छै ई दुन्नू लक्ष्मी बोलै छै लेकिन लक्ष्मी हेतै तब ने उल्लू अयतै की अयतै सबकिछु आबै छै रातिके कीड़ामे चिड़ै चुड़मुन लोक देखार दै छै चिड़ै चुनमुन देखै छै लोक